جی جی ہاں بولیے اچھا جی اچھا سر جی جی تو ایسا ہے کہ آپ کو نمبر یاد ہے موبائل نمبر اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ اس کو ایسا ہے کہ آپ جو ہے آدھار کارڈ کا فوٹو کاپی ٹھیک ہے سر ہاں تو آپ جو ہاں اس کو جو ہے آپ لا کے جمع کر دیجیے ٹھیک ہے تو تو کام ہو جائے گا اور یہ آپ کا موبائل جو ہے تو کس طرح کے کیسے چوری ہوا کون سا موبائل تھا کہاں سے چوری ہوا اچھا اچھا جی جی جی جی اچھا اچھا جی جی جی ہاں آئیے آپ تھانہ پہ آئیے تو وہ جو ہے بند ہو جائے گا لیکن اب جب اتنا مہنگے موبائل جب چلا رہے ہیں تو کم کو کم سے کم آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس کا جو ہے دھیان رکھنا چاہیے جی جی اور جہاں جی جی اور آپ کا کام جو ہے ہاں جی جی آپ کا کام جو ہے جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے